तो साफ सुथरा इसलिए साफ सुथरा इसीलिए रखते हैं कि कही कचरा से बीमारी फैलता है तो उससे बीमारी बीमारी न फैलें से इसीलिए सफाई साफ सुथरा पर आदमी ध्यान देता है अधिक इसलिए कि गंदगी से कचरा से बीमारी फैलता है जितना साफ रखे उतना अच्छा है क्योंकि सफा में कहावत में है सफा में वफा सफाई रहता है तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है इसलिए साफ सुथरा रहना ज़रूरी है हर जगह पर साफ सुथरा कहीं कचरा हो कचरा में रहना चाहिए कचरे का ढेर कहीं है तो उसको अपना सफाई कर दो इस हिसाब से जितना साफ रहेंगे उतना अच्छा है तो उस ट्रेनिंग साफ साफ सुथरा से रहेंगे वैसे ही यह कचरे से बीमारी फैलती है बीमारी होती है इसीलिए कचरा को साफ किया जाता है जहाँ कचरा रहता है वहाँ सफाई अनिवार्य है साफ सुथरा रह रहना चाहिए सफाई पर ध्यान देना चाहिए सफाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिमारी न आती है इस हिसाब से जो है

इसी सर की सफाई ज़रूरी है सफाई पर ध्यान देना चाहिए सफाई इसलिए बीमारी न होती है जितना सफाई से रहेंगे उतना अच्छा है यह बात है तो इसकी सब ट्रेनिंग अस्त्रों पर इसकी तुलना अधिक से स्वास्थ्य देखिए ट्रेनिंग के दौरान आप अपने आस पास की जगहों कैसे साफ रखते हैं उस हिसाब से हम लोग करें और बोलें तो इसीलिए सफाई बहुत ज़रूरी है कचरे म बीमारी फैलती है जहाँ कचरा हो वहाँ बीमारी फैलेगी जहाँ साफ है वहाँ पर बीमारी फैलने का कोई मतलब नहीं यह बात है सर

यह म कचरा नई डालने पर स्वास्थ्य लोगों का सही रहता है जहाँ कचरे का ढेर है वहाँ बीमारी फैलती है जहाँ कचरे का ढेर है वहाँ तो बीमारी फैलती है जहाँ कचरे का ढेर नहीं है तो वहाँ बीमारी नहीं फैलती है क्योंकि वहाँ गंदगी न है वहाँ कचरे का ढेर न है इसलिए वहाँ पर बीमारी को आना कोई मतलब ही नहीं है बाकी सब यह वहाँ पर करते यह